मैथिली भाषामे हमरा किछु रोचक आओर असामान्य ई लाइग रहल अछि कि एहिमे जे हमर सभके टाइमक बूढ़ पुरान लोक बाबा दादा सभ जे कहै छलखिन फकरा ओ हमरा बहुत नीक लगैत अछि कियाकि ओहिमे ओ जे वाक्य रहै छै ओहिमे मनोरञ्जनके साथ साथ ककरो कोनो बात कहियौ तऽ ओकरा समझैमे सेहो आसानी होइ छै तऽ ई बात जे अछि से हमरा विशेष रूपसँ बहुत रोचक लगैत अछि आओर चूँकि मैथिली हमरा भाषा सेहो पसन्द बहुत अछि ओहि लऽ कऽ सेहो हमरा बढ़िऑं लगै अछि तऽ आओर एहिमे किछु असामान्यौ चीज अछि जे कोइ केओ केओ ई फकराके अर्थ नहि समैझ पाबै छै तऽ इएह सभ छै जे हमरा रोचक आओर असामान्य लगैत अछि एहि भाषामे